हलो जय झूलेलाल भैया कहिड़ो हाल आहे हा भैया भैया कुझु तयार आहिनि कुझु तयार थियण वारियूं आहिनि भैया सौ साड़ियुनि जो मायने रखदी आहे एक्चुअली छा आहे मुंहिजा छोकिरा सभु गांव विया आहिनि ॿ टे त थोरी थी वियूं आहिनि थोरी ठहिण वारियूं आहिनि तव्हां चिंता न कयो तव्हांजे पूरे टेम ते जेको तव्हांजो क्लास जो टाइम थींदो आहे न उन टाइम त असां तव्हांखे पहुटचाइ छॾंदासीं अच्छा अच्छा उहो त मूंखे ख़बर आहे तव्हां मूंखे चई विया हुयव सौ साड़ियूं ॾई विया हुयव चई विया हुयव की मुंहिंजे फ़क्शन आहे भैया पर मां बि छा कयां मुंहिंजा छोकिरा बि जेके ठाहिण वारा आहिनि न अधि त ठही वियूं आहिनि कुझु रहिजी वियूं आहिनि त उहे मन गांव श पंजवीह टीह ठईं वियूं आहिनि बाक़ी और बाक़ी आहिनि थोड़ियूं सी त मुंहिंजे छोकिरा न गांव विया आहिनि त मां सोचां थी अचनि हा अचनि त तव्हां न तव्हांजो फ़क्शन ख़राब न कंदमि दासी अहिड़ी चिंता न कयो फ़क्शन तव्हांजो पर मां तव्हांखां ऑर्डर वरितो आहे त बेफ़िक्र रहो ईअ मुंहिंजी जिम्मेदारी आहे मां तव्हांखे टाइम ते ई पंहिंजो तव्हांजो फ़क्शन ख़राब थियण न ॾींदमि ईअ मुंहिंजी गारंटी अथव हा हा हा हा मां सम हा हा सम्झी सघां थी ॾिसो फ़क्शन वॾा ई वॾा ई हूंदा आहिनि ऐं ॿार बि वीचारा ख़ुशि थींदा सुठी सुठी साड़ी पाईंदा पर कम सुठो हूंदो तॾहिं त तव्हांखे वणंदो न और जल्दबाजी में ॾींदासीं त तव्हांखे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु शइ सुठी हूंदी त अॻिते तव्हां असांजो प्रचार कंदव तव्हांखे वणंदी शइ तॾहिं त ॾिसो ईअ त त तसल्लीअ जो कम थींदो आहे मां मञा थी तव्हांखे जल्दी खपे फ़क्शन सुठो अथव वॾो अथव लेकिन छा आहे साड़ीअ में टाइम लगदो आहे हिक त वर्कर मुंहिंजा ॿाहिरि विया आहिनि हा न अची वञनि मां तव्हांखे पूरो पूरो जो पूरो ॾींदीमाव तव्हांखे अधि अधि चवण जी जरुरत कोन्हे छो जो अधि हा भैया पैसनि जी त काई ॻाल्हि कोन्हे पैसनि जो टारगेट त असांजो थी वियो आहे न असांजो ॻाल्हइण बि थी वियो आहे तव्हांसां जेको आहे असां उन्हनि उ क हा हा हूअ ॻाल्हि त आहे पर छा आहे की उन्हनि जो त्यौहार थो हले तव्हांखे ख़बर आ्हे त्यौहार जो टाइम आहे हे न त उहो ई माण्हू सोचींदो आहे न पैसो ज्यादा ॾई करे बि लालच कंदा आहिनि त उहो पाण और डिले कंदा हिन खां सुठो त हूं हा उहो त तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे मां बि सम्झी सघां थी छो जो असां बि असां सभिनि खे टाइम ते ॾींदा आहियूं तॾहिं असांखे ॾिसो सौ सौ जा पंज पंज सौ ऑर्डर वेंदा आहिनि भैया अॼ पहली बार तव्हां न ॾिनो आहे सौ सौ जो ठीकु आहे भैया मां कोशिशि कया थी छोकिरनि खे फ़ोन कयां थी अगरि तव्हां भई जेको पैसो ॾींदो आहे मायुनि खे थोरा एक्सट्रा ॾेई करे कम कराए छॾदीमाव ॿियो छा हा हा हा ईअं आराम सां था करण न ईअं थोरो तकड़ि में कंदा थोरी लालच ॾींदासीं त लालच लालच सां त दुनिया कामयाबु आहे न हू हा ठीकु आहे जय झूलेलाल भैया